राजस्थान में घणेई धर्म प्रचलित आहिनि जंहिं में चयो वेंदो आहे त हिंदु धर्म हिंदु धर्म बि घणेई अलॻि अलॻि जातियूं ईंदियूं आहिनि जीअं सिंधी आहिनि मारवाड़ी आहिनि जटिया आहिनि रेगड़नि घणेई थींदा आहिनि ऐं पंहिंजे राजस्थान में इस्लाम धर्म बि हलंदो आहे जो मुस्लमाननि जो धर्म थींदो आए ईसाई थींदा आइन बौद्ध जैनी पार्सी हिते सिख हिते हर धर्म जा माण्हू रहंदा आहिनि ऐं गॾु मिसे रहंदा आहिनि हिते वधीक पंहिंजो हिंदु धर्म ई हलंदो आहे हिंदु धर्म में अलॻि अलॻि जातियुनि जा माण्हू आहिनि जेका पंहिंजी संस्कृति खे जे हलंदा आहिनि